मैं सैयद जफ़र अली बात कर रहा हूँ अशोका गार्डन से मुझको ऑर्डर देना था एक बटर पनीर एक दाल और एक चावल का उसके साथ आप प्लेट और चम्मच साथ भेज सकते हैं असली में जी असली में क्या है कि मेरे घर पे मैंने अभी देखा उसमें प्लेट और चम्मच नहीं हैं जिससे मैं खाना खा पाऊंगा तो इसलिए मेरे ऑर्डर के साथ आप प्लेट चम्मच और कटोरी भेज दें धन्यवाद